हैलो हांजी वीर जी जी जनाब बिल्कुल सर सर साढ़ा बिजनेस जेह्ड़ा ओ डोगरी दे बारे च ता कि डोगरी मह्त्तब गी समझेआ जाई सकै जां जि'यां डोगरी गी मतलब डोगरी अस डोगरे लोक ता साढ़े आस्तै डोगरी बहुत जरूरी और डोगरी मतलब डोगरी जि'यां समझी लैओ डोगरी म मतलब अग्गें बधी सकै जां साढ़ी डोगरी मतलब कि राश्ट्री भाशा होनी चाहिदी जनाब मेरी ऐसी जनाब मेरी अच्छा अच्छा जनाब ऐक्चुअली में इक स्टूडैंट कालेज स्टूडैंट आं और कालेज स्टूडैंट बी आं कन्नै कन्नै एह्दे बारे च बी में सुनेआ हा और में इक मतलब पार्ट टाइम आस्तै जाब बी करनां थोह्ड़ी बहुत

जनाब मेरी मेरी मतलब नार्मल जेही हट्टी ऐ मतलब कैपरी गै ऐ उधमपुर

आपूं बी निं करदा इस लेई में बंदा रक्खे दा हा इक नार्मल जेहा

तनखाह् तनखाह् कोई बनी जंदा कोई म्हीने कोई चार पंज ज्हार हून ओ हून ओह् सिस्टम उ'ऐ कम्म दिखियै बंदे दा हून के किन्नी बनदी जां किन्नी नेईं बनदी

कोई चक्कर निं जनाब कोई चक्कर निं तुस ऐ बोल्ला दे कु'त्थुआं ओ अच्छा जम्मू तों बोल्लै दे ठीक ठीक होर बाकी बस होर बाकी सब ठीक ऐ जम्मू ठीक ऐ ठीक ऐ